इसकुलमे सबसे पसंदीदा विषय हमर संस्कृत रहै किया लऽ कऽ संस्कृत के जे हमर शिक्षिका रहथिन ओऽ संस्कृत के व्याख्या करए के अत्तेक सुन्दर व्याख्या रहनि हुनकर जे ओ व्याख्या से ही हमर रुचि ओहिमे बेसी बढ़ैत बढ़ैत रहे आओर बहुत सुलभ तरीका सऽ ओ समझा दैत रहथिन आओर ओ समझ मे आबि जाइत रहै जेहि वजह से संस्कृत हमर सबसे पसंदीदा विषय रहै आ गणित जे रहै ओ गणित विषय हमरा सबसे भारी लागैत रहै एहि दुआरे कियाकि हुनकर जे शिक्षक रहथिन ओ सही से समझाए नहि पाबैत रहथिन आओर जब हम सही से नहि समझिये तऽ गणित ता गणितिये छियै गणित तऽ किछु समझ मे नहि आबै अऽ यहऽ लेल गणित सबसे बेसी कठिन लागय छेलै जखन मास्टर साहब से पुछबो करिये तऽ मास्टर साहब एने ओने कयऽ के समझा देत रहथिन तऽ तैं गणित विषय सबसे भारी लागैत रहेय आ सांस्कृत विषय सबसे बेसी हल्लुक लागैत रहै एकदिना इसकुल मे पन्द्रह अगस्त के अवसर रहै तऽ हमरो मोन भेल जे पन्द्रह अगस्त पर किछु हम भाषण दी यऽ किछु गाना वाना के कार्यक्रममे हमहुँ भाग ली मास्टर साहब हमरा डाइरेक्टे मना कय देलखिन जे तोरा नहि देबाक छै एहि पर किछो लेकिन हम जे छै जखन चीफ गेस्ट सब एलखिन आ हम पन्द्रह अगस्त के अवसर पर झंडोत्तोलन के अवसर पर हम गेलहुॅं तऽ ओतेय जे छै ने एकाएक हमर क्लास टीचर जे छलखिन ओ हमरा स्टेज पर से बजा लेलखिन आ कहलखिन तुमको जो आता है वह तुम गाओ तखन हम जे छै एकटा पन्द्रह अगस्त पर देशभक्ति गीत गाबलिए जेकर खूब प्रशंसा भेल आओर इसकुल के समय मे ओ हमर सबसे खुशहाल यादगार दिन रहै जे कि बिना अनुमति के भी हमरा स्टेज पर बजाके पन्द्रह अगस्त के लेल किछु गाबए के किछु बताबए के किछु सुनाबए के अवसर हमर क्लासटीचर के द्वारा हमरा प्रदान कयल गेल